काणकोण जिल्ल्यांत लोक आज खूब पयस खूब कित कित्यांत खूब लोकल बिजनस सुरू केल्ली आसात लोकांनी खूब करियर करपाक सोदलेलें आसा बिजनेसा वयल्यान वा आदी बाकी करियर करपाक शिकिल्ले आसा लोक आनी तांकां तें जाणीव पण आसा बिजनेस करपाचें लोक आजकाल शेता बिजनेस करता लोक आनी वेजिटेबल बिजनेस करता लोका आनी काजूंचें बिजनेस करता अशे खूब लोकल बिजनेस करतात तें आमी इकोनॉमीक आनी कशें बरें आमकां मेळटले वा कशें मेळटा तें आमकां बरो वेवसाय करियर करपाक कशें तें आमकां जाणीव आसा